ईण्डियन आइडल सीजन बारहमे हम देखने रहूॅं सीजन बारहमे पवनदीप अरुणिता आओर शैली तीनूके आवाज हमरा बहुत बहुत ही नीक लागै छलाए आओर तीनू बहुत नीक ही गाना गाबै छलाए आओर जखन पवनदीप गाबै छलाए तऽ बहुत सुन्दर आवाज ओकर आवाज आओर गाबैके शैली बहुत नीक रहै पवनदीपके हम बहुत लाइक करै छलहुॅं पवनदीप बहुत ही अच्छा गाबै छलाए आओर अरुणितो गाबै छलाए लेकिन शैलियो गाबै छलाए तीनूके गाबैके ढंग अलग रहै तरीका अलग रहै आओर तीनू अलग अलग ढंगसँ गाबै छलए तीनूके मुँह मुँहके आओर फेसके शैली किछु अलग अलग रहै गाबैके तरीका रहै अलग आओर जखन पवनदीप गाबै छलै तऽ सबके झुमए दै छलै गानामे सब झुमऽ लागै छलै नेहा कक्कड़ बहुत ही पवनदीपके लाइक करै छलाए बहुत ही मानै छलाए आओर ई करै छलाए पवनदीप बहुत बहुत ही नीक गाबै छलाए जखन पवनदीप गाबै छलाए तऽ नेहा कक्कड़ आओर बहोत ही नीक जज जज करै छलाए आओर पवनदीपके अपना तरीकासँ कहै छलै बहुत ही अच्छे अच्छा गाबै छी अहाँ आओर जखन अरुणिता गाबै छलै तऽ अरुणितो बहुत नीक गाबै छलै आओर शैलियो बहुत नीक गाबै छलै शैलीके गाबैके अलग तरीका रहै छलै आओर अरुणिताके गाबैके अलग तरीका रहै छलै आओर शैली जखन गाबै छलै शैली बहुत ही पुअर फैमिलीसँ बिलोंग करै छलाए बहुत तऽ ओकर पप्पा बहुत ई छलखिन जखन गाबै छलै तऽ पप्पा ओकर बहुत झुमि उठै छलखिन अपना बारेमे जखन आओर शैली कहलकै जे हम बहुत एहिके छी गरीब फैमिलीसँ ई करै छी ताहि दुआरे हमरा मन रहए जे हम अपना एहिमे एलहुॅं तऽ ओ अपन अयलै ईण्डियन आइडल सीजन ट्वेल्वमे जखन अयलै तऽ ओ कहलकै जे बहुत हमरा अच्छा लागल आबि कऽ आओर फर्स्ट विनर पवनदीप बनलै आओर सेकण्ड आओर सेकण्ड पर अरुणिता रहलै आओर थर्ड पर शैली रहलै